धर्म म्हणजे मनशाची ओळख जावन आसा मनीस जल्मा आयल्या पासून मर पर्यंत ताचेर त्या त्या धर्मांतले वेगवेगळें संस्कार जाता प्रत्येक धर्माच्यो चालीरिती वेगवेगळ्यो आसा भारतांत खूब धर्मांचे लोक आसात आनी तें एकमेकाक साबांळून आसा जरी धर्माची विवधता आसली तरी आमच्या मदीं कसलोच भेदभाव ना भारतांत सेक्युलेरिजम आसा अशें म्हणटात म्हणल्यार प्रत्येक नागरिकाक त्याच्या इच्छे प्रमाणे धर्म पाळपाची मुभा ताका आसा दुसऱ्या धर्मा बद्दल सांगपाक म्हणल्यार थोडे धर्माक आमी पळयतात की त्याचें नेम खूब कडक आसता त्याची प्रार्थना करपाची थारावीक वेळ आसता आनी तातूंत तें केन्नाच खंड पडूंक दिना हे मात आमी दुसऱ्या दुसऱ्या धर्मा कडल्यान शिकपाची गरज आसा आमचो धर्म जगांत सगळ्यांत वयर वच्चो असो आमी प्रयत्न करपाक जाय आमची धर्मा बद्दलची श्रद श्रद्धा कमी जावंक दिंव जायना जरी धर्म वेगवेगळे आसलें तरी आमी भारतीय आसा हें याद दवरूंक जाय सगळीं विविधता साबंळून प्रत्येक नागरिकाक एकमेकाक मदत करून खंयचेय संकट आयल्यार ताचेर मात वात वाट काडून फुडें वचूंक जाय